सूरत ज़िले में मुख्यु प्राकृतिक संसाधन ऐं पर्यावरण जी जेकी ई सभु चुनौतियूं आहिनि हुन में हवा जेकी आहे प्रदूषित थी वेयूं त थी आहे ऐं पाणी पाणी प्रदूषित थी वेयूं ॾाढो प्रदूषित पाणी आहे जीअं पाणि सां पंहिंजी तापी नदी में ॾिसूं त जेको वेस्ट वॉटर हूंदो आहे उहो नदी में विझी छॾण में ईंदो आहे या पूॼा जेका गुल हूंदा आहिनि हू सभु नदी में विझंदा आहिनि त इहे पाण खे इहे शयूं रोकणु खपे ऐं स्वछता जी ॻाल्हि कयूं त जॾहिं खां असांजे भारत जे प्राइम मिनिस्टर मुख्यु मंत्री नरेंद्र मोदी ने इहे स्वछता अभियान चालू कयो अथई तॾहिं खां असांजे आसिपासि में असां ॾिसी सघंदा आहियूं की थोरी स्वछता माण्हू रखण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं स्वछता खे थोरो बढ़ावो ॾींदा आहिनि त असांखे जेतिरो थी सघे ओतिरो स्वछता जो ध्यानु रखणु खपे असांखे स्वछता रखणु खपे की असांजे आसिपासि में कचिरो न हुजे असां साफ़ु सफ़ाई बराबरि सां कयूं टाइम टू टाइम हर जॻह खे साफ़ु कयूं जिनि सां बीमारी बि घटि फहिलनि त असां जीअं पंहिंजे आसिपासि में जेकी जॻहियूं आहिनि हुनखे असां हफ़्ते में हिक दफ़ो वधीक न हफ़्ते में हिक दफ़ो साफ़ु करण लाइ वञू ऐं जेकी ॻाल्हि नगर पालिका जी आहीं त उहो बि त टाइम टू टाइम कच किचिरो खणी वेंदा आहिनि ऐं जॻह खे साफ़ु कंदा आहिनि ऐं पंहिंजो स्वछता अभियान में योगदान ॾींदा आहिनि